تلنگانہ کا جغرافیہ وقت کے ساتھ مختلف عوامل کی وجہ سے بدل چکا ہے اِن میں قدرتی آفات اور ماحولیاتی تخیلات شامل ہیں جو ریاست کی تاریخ کو متاثر کر چکے ہیں زلزلے سیلاب خشک سالی جیسے واقعات نے مقامی ماحول زراعت زندگی اور ترقی کو متاثر کیا ہے اِن تغیرات کے باوجود حکومت اور جامعہ نظریاتی اقدار نے بھی ترقی کی راہوں کو متاثر کیا ہے جو مختلف شعبوں میں ترقی کی جانب کوششیں کر رہے ہیں